नमस्ते नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते क्या हाल चाल हैं बताइए भाई कैसे आना हुआ जी जी कौन सी अच्छा अच्छा कौन सा ब्रांड लेंगे आप रेट भैया मैसन जो पड़ेगी आपको चार सौ रुपये का ए सी सी पड़ेगा तीन सौ नब्बे का और काे और भी और भी हैं आप यह सस्ती वाली लेंगे तो यह तो जानते हैं अच्छी वाली लेंगे तो क्वाल्टी इसके हाँ हाँ तो ठीक ठीक तो आप जो पसन्द करिए वैसे फिर सिमेन्ट तो सब बढ़िया चलती हैं भैया जो आप बताओ वह दे दें हम नहीं नहीं भैया यह जो हमारे यहाँ इसमें मिलावटी सिमेन्ट नहीं हैं

चलो चलो तो ले लीजिए भैया सस्ती में तो भैया में ए सी सी तो आप तो जानते हैं बहुत डाउन हो चुका है और भी यह हैं हाँ हाँ हाँ तो यह है आप सस्ती वाली के चक्कर में मत पड़िए आप बढ़िया वाली ले लीजिए हाँ

हाँ हाँ नहीं यह ले भैया हम भी दुकानदार ही है आप सस्ती माँगो तो सस्ती दे देते हैं आप महंगी माँगते तो महंगी देते हैं यह है कि सस्ता जानते हो वह कितने दिन चलेगा कितने लेकिन यह टिकाऊ है हाँ हाँ नहीं तो वही है सही है और वह लोहा ओहा भी और लोहा ओहा भी लेना है सरिया सरिया वरिया अच्छा अच्छा अच्छा ठीक अच्छा अच्छा चलो चलो नहीं यह यह यह देखिए आप अगर भिजवाएँगे हम तो उसका चार्ज अलग से पड़ेगा आप ले जाएँगे तो जो होलसेल यहाँ का रेट है वही हम लेते हैं हाँ

हाँ यहाँ पर अपने साधन से भिजवा देते उसका किराया भैया ले लेते हैं आप तो जानते हैं भाई वह डीजल गाड़ी खाएगी ड्राइबर जाएगा वह भी लेगा उसको कहाँ से देंगे हाँ हाँ दूरी के हिसाब से दूरी के हिसाब लेते हैं दूरी के हिसाब से लेते हैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है आप जैसी बताइए वैसी दे देंगे कोई दिक़्क़त नहीं बढ़िया वाली ले जाओ आप ज़्यादा दिन तक चलेगी ना भैया कहे इसीलिए कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार हाँ हाँ हाँ बस बस बस बस यही है हाँ हाँ हाँ हाँ वही बता रहे ना चलो ठीक है देखते हैं ठीक चलो चलो जब जब ठीक ठीक ठीक कोई दिक़्क़त नहीं भैया जब जब जब ज़रूरत हो तो चले आना फिर कोई दिक़्क़त नहीं फिर चले आना ठीक भैया नमस्ते नमस्ते भैया